हेल्ल' ओइ नोंथां मा खबर मोजाङैनो ना ए अफिसफोराव थांगासिनो नामा दासान्दि ए नोंगौ नामा ओमफ्राय जेबो फ्रग्रामफोर गैया नामा जोंनि साख्रि बाख्रिनि साख्रि बाख्रिफोरनि जोंनोबो एसे फिसा फिसौ साख्रिफोर जोंनोबो फिसा फिसौ साख्रिफोर नागिरना होदो एसे रायज्लायनानै होदो दरमाहाफोर दासान्दि दरमाहाफोरा मोजाङैनो मोनगासिनो दंना औ अह ओमफ्राय थांबावगोन नामा अफिसाव माब्लाबा न'आव फैनानै

सिमला अफिसफोराव थांनो दंना ए अह खामानि दंमोन एसे जोंहाबो बेयाव सार मेदाममोनहाबो गासैबो फैबाय थायोना अ

दिनैबो बन्द'फोर दं नामा गाबोनफोर होननानैसो बेखौनो खबर लाहरदोंमोन जोङो

अ

अह नोंजों लोगोसे थांफानो हागोन दे लांफायोबा ओमफ्राय खामानिफोरखौ एसे मोजाङै रायज्लायनानै होबानो जाबाय

ओमफ्राय साख्रि माबाफोरा दा मानि थाखाय मा मायाव दा माबा दङ अह खामानि माबाफोरा दा मा मायाव ओंखारना दङ अ औ

जोंहालाय ओरैनो बारा गेदेरफोरखौबो मावनो हाखाया नालाय फिसा फिसौफोरखौनो मावनानै एसे एनै आरजिनो सानदोंमोन आरो बेफोरावनो हाबसोनानै थानोसै

जोंहा दा न'फोराव जेबो खामानि गैया नालाय साख्रि फिसा फिसौखौनो नागिरनानै मावसाबनोसै होननानै बिदिनो जोङो सुकिदारफोर माबाबाबो सुखिदारफोरबाबो जागोन दे जोङो फास्स'बाबो मावगोन जागोन औ

अह दे होनबा जोंबो बे साननैसोआवनो थांगासिनो औ लोगो लांफागोन दे आं सासे औ अह नों ओमफ्राय बेखिनिखौल' रायज्लायनानै दोनबानो जाबाय दे दोनथ'बाय दे